हाँ नमस्ते आप क आपकी चाय कैसी है चाय दीजिए आप बहुत ख़राब चाय दिए थे बहुत ख़राब चाय कैसी चाय बनाते हो कैसी चाय बनाते हो ठीक नहीं है आपकी चाय ना मीठा है ना कुछ है अच्छी नहीं लग रही है पैसा बहुत ले रहे हो पानी पानी है पानी अलग है चाय अलग है कैसी चाय बेचते हो आप आपकी चाय अच्छी नहीं है आप बेकार चाह बनाते हैं चाय नहीं अच्छी है आप दूसरी चाय बनवाइए ठीक नहीं है एक दम पानी जैसा है ठंढी भी है आपकी चाय अच्छी नहीं है आप कैसी बेचते हो पैसा लेते हो उतना महंगा देते हो उतना और पै चाय नहीं अच्छी बनाते हो गर्म भी नहीं है ठंडी ठंडी दे रहे हो चाय ठीक नहीं है आपकी चाय ना अच्छी हम पैसा नहीं देंगे चाय का चाय अच्छी नहीं है आपकी चाय का पैसा नहीं देंगे आपकी चाय अच्छी नहीं है ना मीठी है ना ठंडी ठंडी है दोबारा चाय पिलाओ तो ठीक है दोबारा चाय पिलाओ ठीक नहीं है अच्छी बनाना दूसरी चाय दूसरी चाय बनाना अच्छी बनाना नहीं तो हम पइसे नहीं देंगे

अभी नहीं पहुँची हूँ अच्छी नहीं है कितने समय में बनाकर देबो कितनी समय में बनाकर देबो पाँच मिनट के अंदर ठीक है पैसा नहीं देंगे अच्छी नहीं रहेगी चाय तो जल्दी जल्दी बनाओ मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी बनाइए नमस्ते नमस्ते